میں نے سویگی سے ایک آڈر لیا تھا تو میں سویگی کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب وہ ہمیں فوڈ ڈلیور کریں تو اس کے ساتھ پلیٹ کانٹا اور ڈسپوزل چمچ بھی بھیجیں تاکہ ہمیں وہ کھانے میں اچھا لگے اور ایسا لگے کہ ہاں یہ کھانا ہم نے باہر سے ہی منگایا ہے جب ہمارے پاس پلیٹ کانٹا اور چمچ ہوگا تو ہمیں اپنے گھر سے کچھ استعمال نہیں کرنا پڑے گا پھر ہم وہ سب اس پلیٹ اسی کانٹے اور اسی چمچ سے کھا کر وہ ہم پھیک سکتے ہیں اور ہمارے پاس گھر میں ایسے کوئی پلیٹ یا کانٹا چمچ نہیں ہوتا ہے پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ریسٹورینٹ سے ہی منگانا چاہیے تو ہم سویگی سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ بھی کوئی آڈر بھیجیں تو اس کے ساتھ پلیٹ کانٹا اور چمچ ضرور بھیجیں جس سے ہمیں کھانے میں بہت آسانی ہو اور ہم لطف اندوز ہو کے کھا سکیں